जॾहिं बि मां तस्वीरूं कढंदी आहियां ऐं हुन खां पो हुननि खे जेको आहे संपादित कंदी आहियां त जेको आहे मां ॾिसंदी आहियां की कुझु तस्वीरुनि में कुझु निशान अची विया आहिनि या उहा तस्वीरु धुंधली आहे या हुन में जेका रंगनि जा आहिनि जीअं असां कंहिंजो फोटो कढियो आहे त हुन में रंग त ॾाढा जेका आहिनि उहे ईअं ता लॻनि बिल्कुलु हुन रंग में जो असरु ई कोन्हे त कंहिं अगरि ॻाढ़ो पतो आहे त बिल्कुलु हल्को सो ॻाढ़ो आहे या वणनि जो मां कढियो आहे त पुठियां जेका आहिनि वण बिल्कुलु ईअं था लॻनि की वण त आहिनि पर हुननि में हुननि जो जेको साओ रंग आहे उहो सहूलो या सुठो नथो ॾिसणु अचे त अहिड़े में जेको आहे मां कोशिश कंदी आहियां की मां तस्वीरुनि खे जेको आहे सोफ्टवेअर जे ज़रिए जेको आहे उहो ठीकु कयां छो लाइ अगरि असां सोफ्टवेअर जे ज़रिए असां हुनखे ठीकु कंदा आहियूं त उहो तस्वीर अञा सुहिणी अञा खिली अञा निखरी ईंदी आहे ऐं साम्हूं वारो जेको आहे हुन उहा तस्वीर खे ॾिसी जेको आहे हुन खे सम्झी सघंदो आहे ऐं सहूलाई सां हुन जे रूप खे ऐं जेको आहे हुन खे सम्झ में ईंदी आहे त घणो करे जेको आहे छो लाइ कोई बि फोटो घणो करे ईअं थी वेंदा आहिनि की धुंधला थी वेंदा आहिनि मिंहं जे करे या अगरि असां कोई रेसिंग कार जो आहे या गाॾीअ जो आहे अगरि उहो वठंदा आहियूं या कढंदा आहियूं तस्वीरु त ॾाढी धुंधली थींदी आहे हाणे धुंधली फोटो त कंहिंखे बि न वणंदी त हुन खे जेको आहे अगरि सुहिणे नमूने शार्पन करिणो हुजे त हिन करे जेको आहे मां सॉफ्टवेयर जो इस्तेमालु कंदी आहियां सॉफ्टवेयर में घणो करे जेको आहे मां फोटोशॉप जो इस्तेमालु कंदी आहियां हिन जो मूं वटि लाइसेंस बि आहे त हुन सां मुंहिंजी तस्वीरूं जेका आहिनि सुठियूं थी वेंदियूं आहिनि ऐं साम्हूं वारे खे हुन खे में जेको आहे सुठो बि लॻंदो आहे ऐं सम्झ बि ईंदी आहे छो लाइ जेतरी असांजी तस्वीरु शार्प थींदी ओतिरो साम्हूं वारे खे ॾिसण वारे खे अखियुनि में ओतिरो ई भाईंदो